छा तव्हां रियल पिज़्ज़ा मां ॻाल्हायो था हींअर मूंखे बुखु लॻी आहे त मूंखे पिज़्ज़ा ऑडर करिणो आहे त छा तव्हां ॿुधाए सघंदव की पिज़्ज़ा में घणो डिस्काउंट मिलंदो अने हीउ घणे टाइम ते मुहिंजे घरु पुॼी सघंदो छा अने तव्हांजे रैस्टोरैंट में छा ऑफर हली रही आहे तव्हां मूंखे कृपा करे ॿुधायो